मुझे पालतू जानवर पालना पसंद है मेरे पास एक कुत्ता है वो मुझे बहुत पसंद है और उसे पालना मुझे बहुत अच्छा लगता है